चाइना जो मोबाइल न वापिरणु घुरिजे छा करे उन में वॉट्सप हुजे या फेसबुक हुजे या इंस्टा हुजे कुझ बि हुजे मोबाइल हलायो त उहो थोरी थोरी देरि ते हैंग थी वेंदो आहे इन जे करे मोबाइल में पाण कुझ बि कमु करे सघंदा न आहियूं व्यवस्थित इन जे करे मोबाइल चाइना जो वठणु घुरिजे न